मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं बदाई नृत्य सैरा नृत्य चटकोड़ा नृत्य विल्मार नृत्य रीना नृत्य बगोड़िया नृत्य मटकी नृत्य ऐसे बहुत सारे नृत्य हैं जिन के बारे में ये है कि जैसे बदाई नृत्य बुंदेलखंड में अगर कोई भी ख़ुशी का अवसर होता है तो बुंदेलखंडी मिल कर बदाई नृत्य करते हैं बदाई नृत्य के द्वारा एक दूसरे को बदाई देते हैं ख़ुशी के अवसर पर और सैरा नृत्य जो है वो सैरा नृत्य गणगौर के उत्सव पर किया जाता है और गणगौर का उत्सव जो जब मनाया जाता है तो उस में जैसे गुजरात में डांडिया नृत्य होता है ना उसके जैसा ही यह नृत्य किया जाता है और बगोड़िया नृत्य में बनों के द्वारा नृत्य किया जाता है मटकी नृत्य होता है जो मालवा में एकल नृत्य होता है उस से सम्बंधित रहता है और एक होता है गोंचो नृत्य जो गोंडों के द्वारा किया जाता है लहंगी नृत्य होता है जो कंजर बंजारों और सहरिया लोगों का नृत्य होता है इस तरीक़े के बहुत सारे नृत्य हैं जो की प्रसिद्ध हैं